بات جب میرے مذہبی اختیارات کی آ جائے تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں جیسے کہ میں ہمیشہ پردہ میں رہتی ہوں میں اپنے خدا کی عبادت کرتی ہوں میں نماز پڑھتی ہوں اور قرآن شریف بھی پڑھتی ہوں لیکن ان سب کے باوجود بہت سارے اقدار ایسے ہیں جن سے میں پریشان رہتی ہوں بہت سارے قوا قانون ایسے ہیں جو میرے مذہب میں تو ہیں لیکن میرے ملک کے قوانین اس میں شامل نہیں ہیں جس کی وجہ سے اکثر و بشتر مجھے بہت مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے اور اس کا سامنا مجھے کرنا پڑتا ہے اور مجھے تو لگتا ہے کہ ایسا تقریباً ہر عورت کے ساتھ ہوتا ہے